हॅलो प्रकाश फटा हाका फोन लागला न्ही हां हांवें तुमकां जेवणाची ऑर्डर दिल्ली होय ती फाल्यां हांव जेवणाची ऑर्डर कन्फम करतां पूण हांवें तुमकां ताचे बरोबर कसलींच प्लेटी स्पून मागयल्ल नासलें आतां आमच्या अशें लक्षांत अेयलां की आमी जंय जेवणाची ऑर्डर दिल्ली आसा थंय वाडून घेवपाक प्लेटी आनीक चोमचें नात ताका लागून हांव मातशें तुमचे कडेन एक रिक्वेस्ट करतां की तूमी जेवणाच्या बरोबर वापरून जातगेर भायर उडोवपी डिस्पोसेबल प्लेटी आनीक चोमचें धाडून दिवचे कारण की ताका लागून आमकां मागीर मुखार त्रास जावचो ना बरें थँक यू